ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں کچھ دن پہلے امیزون ایپلیکیشن استعمال کر رہا تھا تو مجھے اس میں ایک ہیڈ فون دکھائی دیا جو کہ دکھنے میں کافی اچھا تھا اور جس کی قیمت پانچ ہزار روپئے کے تھی میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیا لیکن جب وہ آج ہیڈ فون مجھے ملے تو میں بہت ناراض ہو گیا کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں جس میں سے آواز پھٹی ہوئی آ رہی ہے ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتا بالکہ کبھی بھی الگ ہو جاتا ہے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے اور ان کی آواز بہت زیادہ چبھتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو میں نے ان کو خرید کر میرے میرے پیسے نقصان میں چلے گئے ہیں